میرا نام آئینہ مرضیہ سہیل ہے میں لکھنؤ کی رہنے والی ہوں میں یہاں وومنس کالج بی کام آنرس فسٹ ایئر کی طلبہ ہوں اور مجھے خالی وقت میں کافی ساری چیزیں کرنا پسند ہیں جیسے کہ مجھے گھومنا بہت زیادہ پسند ہے میں چاہوں گی کہ میں پورا انڈیا اور پورا ایک بار ولڈ ٹور کروں اور اپنے ماں باپ کو حج کروانا چاہتی ہوں میں میرا زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بن سکوں ان کے لیے کچھ کر سکوں جو انہوں نے آج تک تکلیفیں اٹھائی ہیں میرے لیے جو آج تک انہوں نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے انہوں نے میں چاہوں گی کہ میں ان کے لیے کم سے کم اتنا تو کر سکوں کہ میں ان کو اپنے ساتھ حج کروانے لے جا سکوں میں انہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکوں بس یہی مقصد ہے میری زندگی کا جتنا انہوں نے میرے لیے کیا میں بھی ان کے لیے اتنا کرنا چاہوں گی لیکن کبھی بھی ماں باپ کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن چاہ تو سکتے ہیں کہ ہاں ان کا ہم ان کو ہم ہمیشہ خوش رکھیں تو میری زندگی کا بس یہی ایک مقصد ہے اور ساتھ ہی میرا یہ بھی مقصد ہے کہ میں اپنے لیے بھی کچھ کر سکوں زندگی میں اور اپنے آپ کو خوش رکھ سکوں اور جو بھی مجھ سے ملے میں اسے خوش رکھ سکوں میں بس اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں ہمیشہ کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے میں بس اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں ہمیشہ کہ میرے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کی مغفرت کرے اللہ